آج کل کے زمانے میں انٹرنیٹ کا بہت زیادہ ہی یوز ہو رہا ہے کیونکہ پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں اس وجہ سے کہ آج سے تیس سال پہلے یعنی پچیس سال پہلے انٹرنیٹ یوج نہیں ہو رہا تھا پر اب ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز انٹرنیٹ سے ہی ہوتا ہے جیسے کہ مووی دیکھنے جانا ہو تو آن لائن ٹکٹ کٹا لیتے ہیں کہیں جانا ہو تو ٹرین کا ٹکٹ کٹا لیتے ہیں آن لائن انٹرنیٹ کا بہت زیادہ ہی آج کل ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ فائدہ اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ انٹرنیٹ آج کل کو ہو گیا ہے تو بہت زیادہ ہی اچھی بات ہوا ہے کیونکہ گھر بیٹھے ہم لوگ ساپنگ کر لیتے ہیں آن لائن کچھ بھی کرنا ہو ساپنگ وہ کر لیتے ہیں کچھ منگانا ہو تو وہ بھی منگا لیتے ہیں اور آن لائن میں بہت زیادہ ہی انٹرنیٹ کا بھی فائدہ ہے بہت ہی زیادہ ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ انٹرنیٹ ہو گیا ہے تو گھر بیٹھے ہی کہیں جانا ہو ٹرین کی ٹکٹ کٹا لیتے ہیں یا فلیٹ کی ٹکٹ کٹا لیتے ہیں یا کہیں ہوٹل میں رہنا ہے تو آن لائن ہوٹل کی مطلب بکنگ کرا لیتے ہیں جو بھی ہو پر آج کل انٹرنیٹ کا بہت زیادہ ہی ہم لوگ یوج کر رہے ہیں انٹرنیٹ ہو گیا ہے تو بہت زیادہ ہی سبھی کے لیے سویدھائیں ہیں اور انٹرنیٹ میں جیسے کہ ہم لوگ کسی چیز کو پتہ کرنا ہے پتہ نہیں ہے وہ ہم لوگ پتہ کر لیتے ہیں انٹرنیٹ آن کرو پتہ فٹافٹ سرچ کرو پتہ ہو جاتا ہے یہی ہم لوگوں کی سب سے زیادہ ہی خاصیت اچھی باتیں ہیں